हैलो आं जी चलने आं बनाने आं प्रोग्राम भी बच्चें दियां छुट्टियां खुल्ली जानियां ते बच्चें दियां छुट्टियां खु'ल्ली जागियां ते भी जान निं होना ते चलने आं कोई सलाह् बनाने आं इक्क दिन अच्छा चलने आं भी कोह्के दिन प्रोग्राम बनाना एह् ठीक ऐ भी कोई दिक्खना आं नी भी चलने आं आं भी स्कूल लग्गी जाने अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आं भी प्रोग्राम बी बच्चें ई लेई जन्ने आं भी स्कूल खु'ल्ली जाने न बच्चे ऐतवारें ते